हॅलो हें तें अपडेट करपाक म्हागेलें आदार कार्ड दिल्लें तें आजून जावना तेजो फोटो आनी नंबर कितें चेंज करपा दिल्लो मोबायल नंबर बीन तो म्हाका आजून चेंज जावना म्हाका आतां ऑनलायनीचेर पोवपाक मेयटा जाल्यार म्हाका तें आजून मेवोना तें हांयेंन कितें करपाचें तुमी सांगा